हां जी हां हां जी हां जी हां जी मैडम जी मैं ना तुं'दे कशा पुच्छना हा कि अग्गर इस कुतै इत्थें इयां जम्मू कोई घूमने आह्ली जगह् होऐ ते सनाओ तुस कोई ऐ कोई घूमने आह्ली जगह् इत्थें जम्मू अच्छा सनाओ ना भला हां जी कटरा माता वैष्णो भला किन्नी दूर ऐ इद्धरा जम्मू दा अगर असें जाना होऐ ते कि'यां जा जाह्गे अस अच्छा जे मतलब कोई जाना जूना होऐ कि'यां कि'यां कोई हैन कोई गड्डियां कोई प्रबंध होऐ किश ऐ अच्छा अच्छा ठीक ऐ ते होर केह्के केह्के माता जियां अच्छा बावे आह्ली माता बी जाई सकनें अस उत्थां जम्मू दा अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ तुं'दा धन्यबाद तुसें असें गी सनाया ठीक ठीक ओके ठीक